اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر پیشہ واران کی دستیابی مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے بڑے شہروں میں جیسے لکھنؤ کانپور اور وارانسی میں عام طور پر بہتر ہیلتھ کیئر سہولیات اور پیشہ واران دستیاب ہوتے ہیں دوسری طرف دیہی علاقوں اور چھوٹے شہروں میں ہیلتھ کیئر سہولیات کی دستیابی اور معیار کچھ کم ہو سکتا ہے یہاں پر ہیلتھ کیئر پیشہ وران جیسے ڈاکٹروں نرسوں اور فارماسسٹس کی کمی ہو سکتی ہے حکومت اتر پردیش نے ہیلتھ کیئر کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں جیسے کہ پرائمری ہیلتھ سنٹرز کی تعداد بڑھانا اور ٹیلی میڈیسن سروسز کو فروغ دینا تاہم ابھی ابھی بہترین کی گنجائش ہو موجود ہے اسی طریقے سے اور بھی دیگر فراہمات آپ کے سامنے روبرو کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کسی خاص شہر یا علاقے کے بارے میں تفصیلات چاہییں تو براہِ کرم اس کا نام بتائیں تاکہ میں مزید معلومات آپ کو فراہم کر سکوں